میرے گھر کے پاس ایک بہت خوبصورت مسجد ہے کیونکہ وہ بہت پرانا ہے اور ان کو بنانے میں بہت بہت ٹائم لگا اور بہت خوبصورت ہے دو دو مینار لگا ہوا ہے اوپر کے بعد بہت بڑا مسجد ہے اس کے لوگ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس کے بعد ایک بہت پرانا مدرسہ بھی ہے وہاں پہ دور دور سے بچے آتے ہیں پڑھنے بہت خوبصورت سے ہے دور دور کے بچے پڑھنے آتے ہیں اور بہت سارے ایسے مولوی ہیں جو اچھے سے پڑھاتے ہیں میرے خیال سے وہی مدرسہ اور اس وہ مدرسہ میں ایک بہت اچھا سا گراؤنڈ ہے جس میں ہم کھیلنے جاتے ہیں میرے خیال سے یادگار جگہ ہے میرے لیے وہ ایک فلڈ ہے مدرسہ کا جو اس میں ہم کھیلنے جاتے تھے دوست کے ساتھ کھیلتے ہیں ان میں بہت سارا چیز کھیلتے ہیں اس میں جیسے کرکٹ فٹ بال کبڈی یہ سب کھیلتے ہیں سب ساتھ میں اور میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ یادگار اور اچھا جگہ تھا میرے لیے کیونکہ اس میں بہت میرا یاد چھپا ہوا ہے اس لیے میرے خیال سے یادگار جگہ مدرسہ ہے کا گراؤنڈ ہے